गुडमॉनींग हय हय हां आं तुमगे एप्पलीकेशन मेळ्ळें आसा एक सांगा म्हाका तुमका ह्या फील्डा बदल कितलो एक्सप्रीयन्स आसा आं हां आनी हेच्या बदल तुमका पोस्टा बदल किदें खबर आसा रिक्वारमेन्टस आमच्यो हय तुमगेले हांवें ओके तुमी म्हाका सेवेंत पेचें कमीशनाचे सागों विचारलेलें ते सागं ते आतां ओके आनी आमगे जो पळय पोस्ट आसा त्या पोस्टा प्रमाणे आमकां मात्शें तूं तुमी जर आतां जोइन जावपा सोदता जाल्या आमगे मात्शी एक रिक्वारमेन्ट आसा टाइमा बदल टायम आमकां तुमी बेगीन येयल्ले जाय अराउन्ड एक अर्देवर पयली तुमी जोयन करपा पडटलें जशे तुमचो पोस्ट सुरू आतां णवाक जाल्यार तुमी साडे आठाक थंय जोयनीग दिवपा जाय तुमगेले हांवें एजुकेशनल कॉलिफीकेशन बीन पयला तुमचे सगळे बरे हां म्हणू तुमका हांवें एक्सप्रीयंन्सा विशयी विचरलों आनी तमी जर तर ही रीक्वारमेन्ट फुलफील करता जाल्यार आमी फुडें वचूं शकतात

हां बरें आसा हां हां हां तुमी सगळें डिटेल्स हेचे सेलेरिचे बिन तुमकां आमी पयलीच हितून अडवर्टिसमेंटा दिलेले आसा सो तुमी ती सुद्दां मान्य करतात सो तुमी हरकत ना तुमी मंडे रेज्यूम जावपाचे बरें बरें